ہاں ہمارے علاقے میں بہت مشہور مشہور عمارتیں ہیں پرانے زمانے زمانے کے اس سے ہمارے کچھ بغل میں وہاں پہ سبھی بختیارپور میں ہی پڑھتے ہیں وہاں کوٹھی ہے بہت پرانی پرانی کوٹھی ہے حویلی بھی ہے بہت ہی شاندار حویلی ہے لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے وہاں کے جو پتھر ہیں وہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے کچھ پتھر ہیں اور وہاں پہ مسجد بھی بڑی بڑی مسجد بھی ہیں لوگ اسے بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور نماز بھی پڑھتے ہیں وہاں ہمیشہ ہر وقت پانچوں وقت بھیڑ لگی ہوئی رہتی ہے نماز پڑھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور لوگ دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور وہاں پہ گارڈن بھی لگا ہوا رہتا ہے پھول وول بھی ہر جگہ سب کچھ ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اسے مینٹین بھی کیا جا رہا ہے بہت ہی پرانا محل ہے اسے کوٹھی کے نام سے جانا جاتا ہے اور بات کریں تو ادھر مٹیسر دھام میں ایک بڑی بہت بڑی مندر ہے بہت ہی بڑی والی اور کم کم سے کم آٹھ ضلع دس ضلع آئی تھینک دس ضلع کے لوگ آتے ہیں وہاں مندر دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور وہاں اپنے لوگ وہ اپنا جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اور اپنا جو بھی رہتا ہے وہ اپنا آشیرواد اور وہ سب بھی لے لیتے ہیں مندر میں بہت بڑی مندر ہے وہاں سوموار کو بہت ہی بھیڑ رہتی ہے چکہ جام ہو جاتی ہے اتنی بھیڑ رہتی ہے وہاں کے بھی مندر میں رہے ہیں بہت پرانی مندر ہے بہت بڑے بڑے مندر ہیں ہر طرح کی وہاں پہ مورتیاں بھی ہیں اور بات کریں تو چپراؤں میں ایک بہت بڑی انگریز کے زمانے کی وہ انگریز نے جو بنائی ہوئی تھی وہ ابھی بھی یہاں پہ استھاپت ہے اسی کی ایک محل ہے وہاں بھی گئے ہیں ہم وہاں بھی وہ دیکھنے کے لیے بہت ہی اچھا چیز ملتا ہے وہ پرانے زمانے میں جو کار چلی جاتی تھی وہ کاریں بھی وہاں پہ ہیں سب کچھ ہے وہاں پہ اور اس کی سرکچھا کے لیے بھی وہاں پہ کچھ گارڈس بھی تعینات کیے جاتے ہیں کہ کوئی کچھ نقصان نہ پہنچائے اس جگہ کو اسے قلعہ کے نام سے مشہور ہیں بہت پرانی قلعہ ہے آگے پوکھرے بھی ہے وہ سمندر بھی ہے جہاں سے لوگ انگریز کی انگریز لوگ جب آئے تھے تو وہاں تو کچھ سادھن نہیں تھی بائک وائک کی واہنوں کی کوئی سادھن نہیں تھی وہاں تو وہ ناؤ سے ہی جائے جاتے تھے اس ٹائم بہت تھی لیکن اس ٹائم بہت کم تھی ایک کار تھی تو ایک کار وہاں پہ ابھی تک ہے ویسے ہی ہے رکھا ہوا اسے اچھے سے مینٹین کیا جاتا ہے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے کوئی کچھ نقصان نہ پہنچائے تو وہ ناؤ بھی ابھی تک ہے جس ناؤ سے وہ چٹھیاں پہنچاتے تھے اپنے راجہ کو اور لے کے جاتے تھے وہ ناؤ بھی ہے وہ ندی بھی ہے جس سرنگ سے وہ جاتے تھے سب کچھ پرووائڈ ہے وہاں پہ وہ دیکھنے کا بھی ایک الگ ہی مزہ آتا ہے پورے وہ جو پوری جھاڑی کے اندر ہے وہ محل جس کو قلعہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انگریز کا انگریز کا قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے ابھی تک ویسا کا ویسا ہی بنا ہوا ہے کچھ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوا ہے سیم ٹو سیم کاپی پیسٹ ہے وہاں پہ بنا ہوا لوگ وہاں بھی آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے اور وہاں پہ فری آپ کوسٹ رہتا ہے کوئی فی وی نہیں رہتی ہے فری میں آ کے دیکھیے اور جتنا دیر تک دیکھ سکتے ہیں بٹ آٹھ بجے رات تک ہی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد وہ قلعہ بند ہو جاتی ہے تو یہاں بھی بہت ساری عمارتیں ہیں بہت ہی ساری چیزیں عمارتیں ہیں لوگ آتے ہیں دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں لوگ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں کا قلعہ دیکھنے میں لوگ یہاں قلعہ قلعہ بھی ہے یہاں کوٹھی بھی ہے اور مندر بھی ہے مسجد بھی ہے ہر طرح کی یہاں پہ سب کچھ ہے لوگوں کو الگ ایک الگ ہی خوشی ملتی ہے کہ ہر چیز ہم لوگ کے ساتھ پرووائڈ ہے تو لوگ دور دور سے آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے